आपके क्षेत्र में या उसके आसपास कितने प्राइवेट हस्पताल है इन अस्पतालों में इलाज करवाना और खर्च के मामले में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसा कि आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना कितना महंगा है महंगाई का जमाना ही चल रहा है यहाँ खाने को नहीं हो पा रहा है प्राइवेट अस्पताल में जाएं तो वहाँ पर्ची कटवाने का अलग पैसा लगता है फिर दवा का अलग पैसा लगता है एक्स रे या किसी अन्य जाँच का भी अलग पैसा लगता है डॉक्टर की अलग फीस है दवा का अलग फीस है तो इसलिए सरकारी हॉस्पिटल हमारे यहाँ होना बहुत जरूरी है अगर सरकारी अस्पताल रहेगा तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी अगर प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो आप तो ये समझ लीजिए बेड का अलग चार्ज रहता है डॉक्टर आएगा तो उसका अलग चार्ज लगेगा कहीं अगर बाहर से डॉक्टर बुला लिए तो प्राइवेट अस्पताल वाले बोलेंगे बाहर से डॉक्टर आया है उसका अलग चार्ज लगेगा समझ ही सकते हैं आप प्राइवेट अस्पतालों का क्या हाल रहता है इसलिए हमारा कहना यही है कि हम जितना हो सके उतना सरकारी हॉस्पिटल बनवाने का कोशिश करें क्योंकि सरकारी अस्पताल में अच्छा फैसिलिटी रहती है सस्ती दवाइयाँ रहती हैं डॉक्टर का फीस नहीं लगता इसलिए सरकारी हॉस्पिटल जरूरी है प्राइवेट हॉस्पिटलो का क्या है कि उनमें हमेशा कोई ना कोई छोटी सी छोटी चीज के लिए पैसा लेते रहते हैं यही तो यही दवा डॉक्टर तो डॉक्टर आना है अपना खाना खाना है वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में खुद की कैंटीन है वहाँ कैंटीन में जाएंगे तो उसका अलग चार्ज लगेगा और खाने के लिए अलग पैसा है कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सरकारी अस्पताल में घूम फिर कर पैसा ही पैसा लगता है इसलिए हमारे हिसाब से तो सरकारी हॉस्पिटल बहुत ही कठिनाइयों और बहुत ही बड़े खर्चे से भरा हुआ है डॉक्टरों से हम यही कहते हैं कि थोड़ा जितना हो सके उतना कम पैसा लगे सरकारी हॉस्पिटल रहेगा तो काफी अच्छा फैसिलिटी मिलेगी प्राइवेट अस्पतालों में क्या है कहीं कहीं देखेंगे तो आप साफ सफाई भी बराबर नहीं रहती साफ सफाई नहीं रहेगी तो पेशेंट फिर से बीमार पड़ेगा और के प्राइवेट हॉस्पिटल में कहेंगे तो डॉक्टर आएगा आएगा वो अपने मन से बताएगा आपको ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा तो पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा इसलिए जितना हो सके उतना प्राइवेट हॉस्पिटल में कम जाने की कोशिश करें और अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर आएगा बोलेगा कि हम से नहीं हो पा रहा हमारे स्टाफ में नहीं है हम बाहर से डॉक्टर बुलाएंगे बाहर से डॉक्टर आएगा बोलेगा ऐसा ऐसा करना है इतने पैसे लगेंगे फिर उसके लिए इतना पैसा जमा करना पड़ेगा होगा इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे लिए बहुत ही महंगा है